आन कोनो घरमे हमरा नहि नीक लागैत अछि हम ओकर कोनो पाबनि कोनो चीज नहि मनबै छी हमरा दोसर घरमे बढ़िये नहि लागैत अछि हम अपन सनातन धर्मके छोड़िकऽ दोसर धर्म नहि चाहय छी हमर अपने पाबनि यऽ पूजा यऽ हम सएहे सभ करैत छी जेनाकि होली होली यऽ जे दू दिन तीन दिनका पाबनि होइए पहिला दिन होलिका दहन होइए जाहिमे कचड़ी बओड़ी पुआ पूरी सभलोग बनबैत छै मम्मी सभ बनबय छै हमहुँ सभ बनबय छी खाइ छी सभ अपन लास्टमे जाइ छी होलिका दहन देखय लेल आओर बादमे जाकऽ काल्हि भऽ कऽ रङ्ग अबीरसँ धियापुता सभ बने अपना खेलइत अछि केओ पिचकारी लअ कऽ केओ रङ्ग घोरिकऽ केओ अबीर लअ कऽ सभ इएहे सभ खेलइत खेल खेलइत अछि सभ अपन अपन धर्ममे पाबनिमे मगन रहैए एक दोसराके रङ्ग गुलाल लगाकऽ होली मनबैत अछि ओइके बाद भऽ गेल होलीके बाद दिवाली मानि लिअ दिवाली छै जे ओहूमे दू दिनके ओहो भऽ जाइ छै एक दिन होइ छै जम दिवाली जाहि दिन लोग घर अँगना साफ सुथरा कऽ कऽ राखैए दोसर दिन जाकऽ दीप जलाकऽ भगवान रामके लक्ष्मी गणेश जीके पूजा करैत यऽ आओर अनेको तरहके पटाखा जलाय कऽ मोमबत्ती जलाय कऽ दीप जलाय कऽ हुनकर स्वागत सम्मान करय छनि फेर छठि लए लिअ छैठ भी होइए अहाँके तीन दिनके पर्व एक दिन खरना भऽ गेलय जाहिमे पहिला दिन होइ छै नहाय खाय नहाय खाय छै जे नहाय खाय दिन जे रहय छथिन पबनयतिन ओ सभ नहाय खाय दिनकऽ कद्दूके सब्जी भात चनाके दालि मूँगके दालि बनबय छै ओ सभ अपने खाय लै छथि ओइके बाद सभगोटाके परसादियो दै छथिन फेर दोसर दिन भऽ गेल खरना खरना दिन साँझमे खीर सोहारी बनायकऽ हुनका नवेद्य पड़य छनि फेर उ प्रसाद सभ खाइ छै ओइके बाद आबय छै सँझुका अर्घ जइ दिन ठेकुआ पीड़िकिया टिकड़ी ई सभ बनय छै लोक जाइ छै घाटपर घाटपर जाकऽ हुआँ छैठके माताके हाथ उठबय छनि फेर उ प्रसाद तखन लोग खाइयो लए नहि मिलय छै लोगोके भिनसर होइ छै फेर भिनसरमे वएह सभ चीजसँ हुनका हाथ उठय छनि कुसियार इएहे सभ लअ कऽ हुनकर पूजा होइ छै तऽ हम अपने धर्ममे विश्वास राखय छी ओइके बाद दुर्गापूजा तऽ भुलिये गेलहुँ दुर्गापूजा छै जे दुर्गापूजा दस दिनके त्योहार होइ छै नवरात्रि नवरात्रिमे दस दिन तक माता दुर्गाके पूजा अर्चना होइ छै सतमा दिन हुनकर पट खुलय छनि हुनका अनेको तरहक पूजापाठ रङ्ग धूप दीप इएहे सभसँ लोक पूजापाठ करय छै फूल फूलके माला चुन्दरी ई सभ लअ कऽ पूजा कए कऽ हुनका फेर माताके सतमा दिनसँ पट खुलय छनि जाकऽ बलि जेहन जते बुझल केओ बलि चढ़ेलक केओ कुम्हरके बलि चढ़ेलक केओ बेलक बलि चढ़ेलक केओ माताके जेना होइ छै खस्सी भऽ गेलय इहो सभके बलि चढ़बय छनि लेकिन हमसभ बलि आरमे विश्वास नहि राखय छी हमसभ कुमारि कन्याके जमाबय छी आओर आठमाँ दिन जाकऽ आओर हुनका खोञ्छि भरय छी दसमा दिन विजयादशमी होइए जाहि दिन कलश भँसैए कलश भसाकऽ सभगोटे मेला आर गेलहुँ मेला जाकऽ अपन जते तरहक होइ छै खरीद विक्री माताके मूर्ति देखनाइ रावण दहन देखनाइ इएहे सभ होइ छै फेर चौरचन छै इहो सभमे एनाहिये पूजा पाठ सभ होइ छै तऽ हमरा अपन धर्म छोड़िकऽ दोसर धर्म हमरा बढ़िआँ नहि लागैत अछि हम अपने धर्मक बेसी मानय छी सनातन धर्मके छोड़िकऽ दोसर धर्म नहि चाही हम रा